आजकल के बच्चे जैसे कबड्डी वालीबाल क्रिकेट हॉकी बैटमिन्टन और ऐसे बहुत से ऐसे गेम है जिसको बच्चे नए नए तरीके से खेलते हैं और टेक्नोलॉजी की बात करें तो फ्री फायर लूडो पपजी आदि खेल नये नए खेल खेल रहे हैं बच्चे और उनको नए नए गेम खेलने से उनकी मानसिक बौद्धिक और आदि तरीके से उनका विकास होता है और पढ़ने में भी उनका मन लगता है और बच्चे को अपना शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए नए नए खेल खेलना चाहिए और जैसा कि वो बच्चे